हैलो आं जी बस आहो दस्सो दस्सो केह् बड़ा मैहंगा एह् ते आं तां भी बड़ा मैहंगा लाए दा तुसें ऐ किन्ने दा ते चार सौ रपेआ किलो बड़ा मैहंगा

हैन बी निक्के निक्के ञ्यानें ऐ नी ते ओह्दा बी दिक्खो फिर ते असें निं इन्ना मैहंगा लैना दो सौ आहो कोई निं लैने आं पैह्लें तुस दस्सो ते सेही चंगा चंगा